ऐं जेको मां टीवी वरितो सैमसंग जो पिछले महीने में पर उन वठी अचण खां पोइ कुझु ॾींहं त ख़ुशि रहियासीं पर अॻिते धीरे धीरे हुन जो टीवी स्क्रीन हुई धीरे धीरे कारी पइजंदी रहे साउंड बि धीरे धीरे घटजो घटिजंदो रहंदे ऐं वायर त एतरी नंढी ॾिनी अथऊं एक्स्ट्रा पैसा बि वरितऊं ऐं उन वायर बि नंढी हिन करे मूंखे अलॻि सां डॿो लॻायण पियो एक्सटेंशन लॻाइणो पियो पर कोई फ़ाइदो न कंपनी वारनि खे शिकायत करे करे रोज सुबुहु उथा थो कंपनी वारनि खे फोन थो कयां पर उहो बि हा हा चई करे अचे कोई नथो मां तां सभिनि खे इहा ई सलाह ॾींदुमि की हिन कंपनी इन दुकान तां कोई बि न वठो इहो टीवी कोई बि सामान न वठो जोकी इहो सामान ॾियण खां पोइ हुन की कोई शिकायत जो निवारण नथा कनि